पर्यावरण जे मथां जेका साउथ दिल्ली में कम थी रहियो आहे हुनमें वण उगायण वृक्षारोपण हीअ कम असां डिठो आहे की थियनि पिया था पर सभिनी खां वॾी ॻाल्हि ईअ हा की जेके ब उहा साउथ दिल्लीअ में जेतिरा ब पार्क आहिनि बाग आहिनि गाडन आहिनि हुननि में वध में वधि कमु थियणु खपे जेतिरी हरियाली वधीक हूंदी ओतरो ओतिरी नमूरो एतिरो ई वधीक असांखे आनंद मिलंदो हरियाली ॾिसी करे केर कंहिंखे न सुठो लॻंदो आई हिन लाइ पर्यावरण खे बचाइण लाइ ई जेके असांजा प्राकृतिक स संसाधनु आहिनि जीअं बारिश थींदी आहे बरसाति में रेन वॉटर हारवैस्टींग जो अगरि असां कम करे सघूं त हुओ वधीक सुठो रहंदो ऐं हुन लाइ हिक असांखे हूअ हमेशह प्रयास करणु खपे जीअं की असां वध में वधि हिक सुठा कम करे सघूं जीअं पर्यावरण जी बचाव थिए